बात करें हिन्दी भाषा की तो हिन्दी भाषा हमारे देश की मातृभाषा है और इसकी जनगणना की बात की जाए तो वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत की केवल इकतालीस फीसदी आबादी मातृभाषा हिन्दी बोल पाती है इसके अलावा पचहत्तर फीसदी भारतीयों की दूसरी भाषा हिन्दी है जो इसे बोल और समझ पाते हिन्दी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती यह है कि यह अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है क्योंकि रोजगार कभी कोई लेने जाता है तो उसमें अंग्रेजी भाषा का महत्त्व ज़्यादा दिया जाता है जिसके अनुसार वो रोजगार लेने से चूक जाता है जब तक हिन्दी भाषा को हमारे देश में रोजगार की भाषा नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारा देश प्रगतिशील नहीं हो पाएगा